नमस्ते

जी कौन

हाँ जी तीस रुपये किलो हैं

अरे तो फ़िर दिन पर दिन तो महंगाई बढ़ती जा रही है ना तो फ़िर सामान भी तो महंगा होगा

हाँ ठीक है आइए

हाँ

क्या चाय पत्ती दस रुपये है

चावल वही पचास रुपये किलो है तो दिन पर दिन तो महंगाई बढ़ते जा रही है आपको तो पता ही है

ठीक है आइए वह सीन में सोच समझकर ले लेंगे हाँ रिफाइन विफाइन तो है रिफाइन वही एक सौ बीस रुपये का एक लीटर है और साठ रुपये का आधा लीटर है

हाँ ठीक है ठीक है बट महंगाई बढ़ती जा रही है तो वह भी तो महंगा होगा ही ना

हाँ आइए आप ले जाइए उसी में सोच समझकर दोनों लोग क्या करना है ले लेंगे

हाँ ठीक है आइए ले जाइए क्या करना है

आइए आइए कब आएंगे ठीक है ठीक है आइए तब

नमस्ते